हमरा आरके छै छैठ पर्व जे आबय छै ने डोमरा कोनसँ कोनियाँ दौड़ा आबय छै पहिने फोन करय छियै ओकरा डोमरा सबके फोन कोनियाँ हमरा एतना चाही पाँच टा कोनियाँ चाही दौड़ा चाही दौड़ा दए कऽ तब जे छैठ पर्व करय छै हमरा आरके छैठ पर्व करि कऽ तब ई कोनियाँ दौड़ा लै छियै तब अथी करय छियै तकर बाद जकर पाँच दिन महीना दिन पहिने हमरा डोमरा सब कहय पड़य छै की हमरा कोनियाँ चाही आओर दौड़ा चाही महीना दिन पहिले हमरा कहय पड़य छै तब जेकरा उ कहय दै छै बना बनाके तब जकरा लाबय छियै तऽ तब छैठ पर्व भऽ जाइ छै तब जगह अथी करय छियै तब यौ एक बार तब बियाह देनहारा छै तऽ ओहोमे डोमरेके दौड़ा लेलक कहलक कहय छियै डोमरा तऽ दौड़ा दै छै सूप दै छै दौड़ा दै छै बेटा बियाहमे तब जगह करही बेटा बियाह नऽ तो ढोल बियाह दानमे आबय छै तब ढोल पिपही नटुआ जे आबय छै सब किछु आबय छै साजल बाजय लेल आबय छै तकर बाद जाकऽ की कहय तब बियाह दान तब गीतमे नीक होइ छै ताब जगह अथी करिकऽ ताब जगह जाकए मकैर कए तब अथी करबइ छै छै आओर ताफ जगह ढोल पिपही नटुआ सबकिछु आबय छै बियाह दानमे सब जगह आबय छै तब भीख आओर उ सब पुण्य कहय छै अथी करिकऽ